ہم لوگ سب مال جا بکری یا بھیڑیا جو پوستی ہے بہت سارا جنگل میں جاتے ہے چرانے کے لیے سانپ بچھو شیر کے ڈر سے بچا کر چلا کر لاتے ہیں اور گھر میں بہت بڑا مویشی کو صاف کر کے باندھتے ہے سانپ کیڑا سے بچا کے جھاڑو پوچھا شام صبح لگا کے باندھتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اس کو گھاس کاٹ کے لگا کے سانی لگا کے گٹھا بنا کے کھلا پلا کے تب جاتے ہیں چرانے کے لیے اچھا بھی چرا میں لے کر کے چراتے ہیں اور سانپ اور شیر سے بچا کر چرا کے لاتے ہیں گھر میں اس کو بسا کے رکھتے ہیں

چیلوں سے بچا کے رکھتے ہیں اور گھما پھرا کے شام صبح رکھتے ہیں اور سارا چرا کے اور گھاس کاٹ کے رکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے اس کو کھلا پلا کے رکھتے ہیں کھلاتے ہیں گھاس مٹھی مٹھی کھلا کے پھر لے کے جنگل میں جاتے ہیں چرا کے واپس میں لا کے دروازے پہ رکھ کے اور اپنے گھر کے جھاڑو پوچھا لگا کے صاف بچھو سے بچا کے بانھ دیتے ہیں پھر صبح سب کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں اس کو بٹور سٹور کے لے کے پھر جنگل میں چراتے ہیں چرا کے لا کے اپنے انتفاک سے رکھ دیتے ہیں رکھنے کے بعد اس کو پوس پال کرتے ہیں اس کو بھی طبیعت بھی خراب ہو جاتے ہے تو کے جاتے ہم کو ہم لوگ کو ہاسپیٹل نزدیک میں نہیں ہے پریشانی بڑھ جاتا ہے جانے کا بہت بڑا کوشش کرتے ہیں پریشانی سے بہت بڑا یہ ہوتا ہے انتفعہ کچھ نہیں آتا ہے ہم بہت سارا پوستے رہے آپ پوسنے میں آپ کی کم پوسنے لگے ہیں منافع کچھ نہیں ہے پریشانی بڑھ گیا ایک دو پوستے ہیں ایک دو چھوڑ دیے پوسنا اور پوسنے میں کوئی بھی آپ منافع نہیں ہے کم کر دیے ہیں اور پریشانی بڑھ گیا ہیں بیمار پڑ جاتا ہے تو مر جاتا ہے دوائی کرنے میں نہیں پار لگتا ہے دور کا سفر ہے دور کے سفر ہے جاتے جاتے پریشانی بڑھ جاتا ہے